हा हैलो तव्हां सौमिया डॉक्टर ॻाल्हायो था तव्हां मूंखे आहे न दंदनि में ॾाढो सूर थो पए त हुन लाइ मूंखे छा करणो पवंदो ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां शायदि पए थो ब्रश त असां हिकु दफ़े कंदा आहियूं

हा हा हा त भले असां ॿियो दफ़ो बि कंदासीं ऐं हुन लाइ कुझु दवाई वग़ैरह कुझु हुजे त ॿुधाईंदव न उहो बि कोन्ह कंदा आहियूं असां हा त भले हाणे कंदसि हा भले हा ऐं ॿियो थ शादी मुरादी में वञू था थदा ॿिया खाऊं था त दाड़ू में बि सूर ॾाढो पवंदो आहे त हुन लाइ पाण खे छा करणु खपे त ईअं

हा मथे में सूर बि पवंदो आहे दंदनि जे करे ऐं ईअं आहे न घणा घणा ॾींहंनि जी दवा ॾींदव तव्हां हा त भले हाणे ॿ टाइम ब्रश कंदासीं ऐं दवा जीअं तव्हां ॿुधाई आहे तीअं खाईंदा रहंदासीं त असांजी बराबरि थी वेंदे हा हा हा ठीकु आहे हा जय झूलेलाल